भारताव गासैबो साहा मोजां मोनो मानो होनोब्ला भारतनि सुबुंफोरा सान ओंखारनायनि सिगां फुंबिलि समावनो साहाखौ साहाजों स्टर्ट जागाय जेननाय हाबाफारिखौ मावफुङो साहा लोङाब्ला माने सिगां हाबाफारि मावजेननाय बादि मोना होननानै साननाय मोनसे फोथायनाय दङ साहाया जाहैबाय भारतनि सा सानजा आसाम रायजोआव बांसिनै साहाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आं न'आव साहाखौ माबोरै फुदुङो बुङोब्ला साहाखौ जों गिबियाव माने साहा फुदुंनो थाखाय जों गिबियाव गंसे दो लाग्रोनांगोन बेयाव दैखौ ग्लाब ग्लाब फुदुंनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनाव गाइखेर बा गाइखेर गैयाब्ला माने आमुल दानि गलायाव मोननाय आमुलफोरखौ जोङो गलायनानै लाग्रोनांगोन बा गाइखेरजों फुदुङोब्ला गाइखेरखौ गिबियाव जोङो दुंहोग्रनानै लानांगोन बिनि बा मिनिटसे दुंहोग्रोनानै लाग्रोनायनि उनाव गाइखेरा जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो एसे जखानि सिनि होनानै आरो गाइखेरखौ गोदौ फुदुंनागोन आरो लोगोसे बेयाव गाइखेरनि बिबां आरो दैनि बिबांखौ नायनानै सिनि साहापातखौ होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौहोनांगोन बिनि उनाव गाइखेरनि आरो साहापातनि नांनायखिनि जखाखौ जोङो गंसे सामुस लानानै हायखांनानै नायना नायनानै गोदै नांदोंना गोदै नांदोंना नाङाखै बेखौ जोङो साखिनायनाबो हागोरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला थि जखानि साहापात आरो सिनिया नांगौ बायदि जखानि जाबाय अब्ला जोङो बेखौ माने सरनानै मोनसे सरग्रा आइजें लानांगोन बेखौ सरग्रा आइजें गैयाब्ला माने जि मोजां रोखोमनि जि लानानै जोङो बेखौ सरनानै गंसे कापाव सरनानै जोङो फुङाव लोंनाय जायो